ओइ खबरा मोजां माबानि उन्दैनि दै सारनायनि ओंखाम संहोनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ संना सङा जाखो ओंख्रिया हयले बुरजा जागोन मोनथाम मोनब्रै मोनबासो जागोन संगोन ना सङा दामफोरखौलाइ बेसेबांथो बियो बिदिनो जेनबा दावजों सबाइजों संबाय अमा बेदर भाजा एवबाय दालि जहल एवबाय लाफा भाजा एवबाय हाबाब एसे गोबाव नङाथ' बांद्राय मा दामा बांद्रायगोनदां सोरबाफोर लोगो थाफानाङाथ' नोंजों संनाय खावनायाव है अब्लाबो दामआ एसे बांद्रायगोनदां एसे खम लादो मा उन्दैनि सानसे दै सारनायनिखौनो एकसलसो खमायथारो एसे अनदो एसे खमायनानै संफैदो संफैदो होनबालाय मारै दे जागोन होगोन मोजाङैल' सं ओंखाम ओंख्रिखौ गोथाव गोथाव संनांगोन दे जाजाब जुजाब संनो मोननाय नङा साबा दाङा दा मोजां सङाबासो मोनगोन दा नोंखौ दे होनबा संफैदो जाबाय दे होनबा